ہاں میں نے اپنے آرٹ ورک کو مقابلے اور نمائش میں شامل کیا ہے میرے اسکول میں ایک بار آرٹ کمپٹیشن ہوا تھا جس میں میں پرتھم آئی تھی وہ تجربہ میرے لیے بہت ہی اچّھا رہا تھا کیونکہ اتنا بڑا کمپٹیشن تھا جس میں ایک ہزار بچوں سے بھی زیادہ لوگ تھے اور اس کمپٹیشن میں میں پرتھم آئی تھی تو وہ تجربہ میرے لیے بہت خوبصورت تھا ہاں میں نے ایلیمنٹری ڈرائنگ کے امتحان بھی دئے ہیں اور وہ تجربہ میرے لیے بہت ہی زیادہ خوبصورت رہا تھا